समाचारमे देखए आइकाल्हिके ई चलै छै की समाचार वला जे हमरा आरके जे समझाबै छै ओएह हमरा आरके समझि जाइ छियै बट आइकाल्हि ई होइ छै कि जे घटना बितै छै ओ घटना पर पूरा विवाद हमरा आरके नहि बताओल जाइ छै जैसे हमरा आरके आधा अधूरा जानकारी मिलै छै ने पर यदि ऑन द स्पॉट हमरा आरके जाइ छियै देखै छियै घटना स्थल पर जाकए तऽ ओहिसँ ई पता चलै छै की कितना घटित भेल छै घटना जाहिसँ हमरा आरके पूरा विवाद चलि रहल छै जेना कहल जाए तऽ हमरा आरके ई छै की विवादमे जे जादातर सच्चाइआओर झूठी से हमलोग को अफवाह कराया जाता है जिससे हमलोगके पूरा घटना का परिचय नही मिल पाता छै पर हमलोग जिस समाजमे रहते है समाजमे कोइ घटना घटता है तो हमलोग उससे घटित होते है और उसके बारेमे देते रहते है पर इससे ये होता है कि हमलोग